मैंने जो प्रोडक्ट लिया था वो वॉटर प्यूरीफायर था जो जिसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब है जो वॉटल प्यूरीफायर है वो हमारे पानी को अच्छे से साफ नहीं कर रहा है उसमें जो भी टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा उसका स्वाद अच्छा नहीं आ रहा है बाकि उसमें जितने भी गंदगी और कीड़े मकोड़े थे वो सब वो नहीं खत्म कर पा रहा है नहीं मार रहा है जिसके वजह से हमारा पानी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है और पानी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है पानी में स्वाद नहीं आ रहा है स्वाद बहुत बेकार है और जिसके वजह से इसका वॉटर प्यूरीफायर हमको पसंद नहीं आया है और इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है प्रोडक्ट को हम नेगेटिव एक्सपीरियंस लिए हैं